तंत्रज्ञानान कलाउद्देगाक आनी कलाकारांक खूब अशी मदत केल्या पयलीं कितें जातालें तर आमचे कडेन बरेशे अशे सुविधा नाशिल्ले आतां फॅसिलिटीज तंत्रज्ञान येल्या कारणान आमकां नवीन नवीन फॅसिलिटीज आमकां मेळटा ताजो कलाकारांक बरसो हॅल्प जाता आं उपयोग जाता ताजो पयलीं कितें आसलें तर मनीस जाय पडटाले प्रत्येक जर आतां कितेंय जर समज एक प्रयोग करतले जाल्यार मनशांची गरज आसले आतां तशें ना तर आतां मशीन सगळें म्हणजे तंत्रज्ञान येल्या कारणान मशिनाचेर सगळे फॅसिलिटीज आमकां सगळें मेळटा एक बटन दामलो की सगळें ऑन जाता लायटी लायट्स आमी म्हणटात आतां एक प्रयोग करतना लायटस् जाय कॅमेरा जाय हें सगळें आतां आमकां ऑटोमॅटीक मेळटा थंय मनशांची आमकां गरज मेळ गरज पडना तशेंच आतां मेकअप आमी जे म्हणटात आ कलाकारांक मेकअप जाय पडटा तो आतां वेग वेगळ्या तरेचो येल्लोलो आसा आं तो हाजो कलाकारांक खुबूच फायदो जाता तशेंच इफॅक्ट्स् म्हणटा आमी आतां एक समज जर कितें प्रयोग करूंक जाय ताका इफॅक्ट्स जाय फाटल्यान आनी कितें जाय प्रॉप्स जाय जाल्यार ताका लागून हें तंत्रज्ञानान आमकां खुबूच ताजो उपयोग जाता सगळें जें आसा तें आमकां आयतें मेळटा एक आमी समज जर टायप कितें केलें जाल्यार आमकां सगळें तें प्रयोगा खातीर खंयचो आमकां समज जर विडयो जाय किंवा समज एक आमकां इमेज जाय जाल्यार ती आमकां थंय मेळटा डायरेक्ट जें आमचें काम आसा तें तंत्रज्ञाना खातीर एक म्हणजे खुबूच बरें फास्ट जाल्लें आसा कोणाक अशें रावपाचें म्हणजे मनशाची गरज पडना एकलो सुद्दां मनीस सगळें हँडल करूंक शकता हें तंत्रज्ञानान म्हणजे कलाकारांक खातीर तर अशी भरपुरशी अशी मदत जालेली आसा